राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारे कई तरीके से नेतृत्व में कमी और के उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है जैसे कि हमारे हमारे यहाँ पे जोधपुर में कई अस्पतालों की कई अस्पताल बनाए जा रहे हैं उनके अंदर कई अच्छे अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और वहाँ पे हॉस्पिटल की और सारी इनके चिकित्सक क्षेत्रों में इस क्षेत्र में वहाँ पर हॉस्पिटलों की अच्छे से सफाई कराई जा रही है और इसके अंदर गरीबों को गरीबों को ध्यान रखते गरीबों को ध्यान में रखते वो उनके लिए अलग अलग पॉलिसीयाँ निकाली जा रही हैं जिससे कि वह भी अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकें जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी अभी कुछ कुछ साल पहले ही हमारी चिरंजीवी पॉलिसी निकाली गई है जिसमें अधिक से अधिक लोग उनके उसके अंदर अपना अपनी नियुक्ति करा रहे हैं और अपना अच्छे से अपनी अपना इलाज करवा रहे हैं और इसमें राज्य सेवा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी अच्छे से अपना इनका प्रबंधन और नेतृत्व में कमी का कमी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं